हेलो हेलो वंदना कुमारी बोलए छी अहाँ हम हम सुरुचि कुमारी बोलए छी अहाँ पूर्णियामे रहए छिऐ हम पूर्णियामे पहली बार एलै छिऐ घूमए लए एलऐ छिऐ पूर्णियाके देखए लए एली छिऐ बहुत सुनने छिऐ पूर्णियाके बारेमे की पूर्णियामे बहुत अच्छा अच्छा चीज छै घूमए लेल फिरए लेल खाय पीऐ के भी बहुत अच्छा अच्छा चीज छै जे हम अंजान छी ई शहरसंँ हम किछु नहि जानए छी पूर्णियामे कोन कहाँ छै तैं अहाँ हमरासँ बताबु कि यहाँ पूर्णियामे कोन कोन जगह घूमए फिरएके छै यहाँके अच्छा रेस्टूरेंट या अच्छा होटल कहाँ छै हँ रेस्टूरेंटके बारेमे रेस्टूरेंट होटल किछु भी हँ आओर सब हँ मंदिर उंदिर तऽ घूमबै ने करबै लेकिन पहिले किछु मतलब रेस्टूरेंट होटल घूमलै वहाँ खाय पीऐके लिए तब जाके इधर उधर घूमएके सोचल जाए

की नाम छै रेस्टूरेंटके अच्छा होटल होलिडे अच्छा वहाँ बड नीक खाना मिलए छै की अच्छा आ अच्छा हमरा यहाँके प्रसिद्ध मंदिरके नाम बताबूँ तऽ एगो दूगोके अच्छा सिटी कालीमे सिटी कालीमे कोन भगवानके मंदिर छै आयँ सिटी कालीमे कोन ओ काली मायके मंदिर छै अच्छा नदी उदी भी छै पूर्णियामे की

अच्छा तऽ फिर की कहए छै माता स्थानमे कोन मायके मंदिर छै माता माता पार्वतीके छै की ओ आओर अथी दुर्गा स्थान भी छै की पूर्णियामे

ओ मतलब मंदिर उंदिर भी छै अच्छा ठीक ठीक ठीक ठीक धन्यवाद